चुंकी हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा रही है और राष्ट्रीय भाषा है लेकिन देखा जाए तो हिंदी अन्य भाषाओं से बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है जिसे हर शहर हर राज्य हर देश में बोला जाता है और समझा जाता है बच्चों को शुरू से हिंदी में बोलने के लिए सिखाया जाता है इस्कूल कॉलेजों में हिंदी में बोलन बोलने के लिए स बको समझाया जाता है जहाँ तक हमारी बात करें तो इस्कूल का पाठ्यक्रम भी हिंदी में ही होता है और हिंदी सब जगह बोली जाने वाली भाषा है और अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा बहुत सरल है आसानी से समझी जा सकती है आसानी से बोली भी जा सकती है और एक आदर सम्मान वाली भाषा हिंदी है तो हिंदी को हर जगह हिंदी की पहचान है और इसमें हर संस्कृति में हिंदी बोली जाती है और इसकी इसमें सभी मतलब संस्कृतियों को प्रभावित किया है